हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एक हाल ही में बेडशीट ख़रीदी है चादर ख़रीदे हैं एक मॉल से जो हमारे घर की कुछ दूरी पर है एक मॉल तो मैंने वहाँ से दो बेडशीट ख़रीदी हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि वह बेडशीट जिस तरह से हमें मॉल में उनकी क्वेलिटी के बारे में बताया गया था उस तरह का कुछ भी अनुभव मुझे उन बेडशीट के साथ नहीं मिला है नहीं देखने को मिला है क्योंकि वह जो बेडशीट है पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है मैंने उन्हें सिर्फ एक बार ही यूज़ किया एक बार ही उन्हें यूज़ करने के बाद मैंने धोया तो धोने के बाद उनका जो कलर है वह पूरी तरह से निकल गया इवेन मैंने अगर कोई और कपड़ा उनके सात धोया होता तो वह भी पूरी तरह वह कलरफुल हो जाता हो उस बेडशीट की तरह उस उन क्योंकि उस बेडशीट का कलर पूरी तरह से निकल गया तो मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियेंस रहा है ख़राब अनुभव रहा है मेरे पैसे भी जो हैं वह वेस्ट हो गए और इतनी अच्छी क्वेलिटी वहाँ पर बताई जा रही थी और वह देखने में भी इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने एक साथ दो बेडशीट लेली तो जो मेरे पैसे हैं वह भी वेस्ट हो गए और मेरा बहुत ही ख़राब एक्सपीरियेंस उसके साथ रहा है